पहिरीं जे ज़माने में बटणनि वरो मोबाइल हूंदो हुयो जंहिंसा माण्हू कॉल ऐं मैसेज मोकिले सघंदो हुयो पर अॼुकल्हि त समाट फोन जो जमानो आहे स्माट फोन में ॾाढा फंक्शन निकिता आहिनि अॼुकल्हि त जेको असांखे बि न ख़बर हुजे जीअं भाई जीअं भाई हुन में अलारम हूंदो आहे केल्कुलेटर हूंदो आहे कैमरा हूंदो आहे वाच मतिलब टाइम बि असांखे ॾेखारींदो आहे टी वी वीडियो सभु कुझु असां हुन मोबाइल में ॾिसी सघंदा आहियूं ऐं असांजे ॿारनि खे बि कुझु सेखारिणो न पवंदो आहे उननि खे त मोबाइल हलाइण हूंअ ई इंदो आहे असांखा वधीक सुठो ई इंदो अथन अगरि असांखे इअ स्माट फोन आहे त असांखे इननि सामाननि जी जरूरत ई न पवंदी अॼु स्माट फोन हलाइण सभिनी खे ईंदो आहे ॿार हुजे ॿुढो हुजे अॼु मुंहिंजी मम्मी सत्तरि साले जी आहे पर उनखे मोबाइल हलाइण ईंदो अथसि कॉल करण ईंदो अथसि फेसबुक ते सत्संग ॿुधंदी आहे वीडियो असांखे मोकिलींदी आहे असां हुन खे कुझु मैसेज मोकिलियऊं त उन जो जवाबु ॾींदी या उन खे उन खे यूट्यूब मां सत्संग कढी उहो पाण ॿुधंदी आहे उन में जेको अॼु जो सत्संग थियो हुजे उहो कढण बि इंदो अथसि कुझु वण वणंदो हुजेसि त उहो असांखा शेअर बि कंदी आहे मतिलब एॾो ईज़ी हूंदो आहे स्माट फोन ऑपरेट करण भाई ॿार हुजे ॿुढो हुजे सभिनी खे ईंदो आहे त उहो जरूरी बि आहे अॼुकल्हि इननि खे जंहिंखे अचे थो उननि जो टाइम पास बि थिए थो ॿुढनि जो ऐं ॿारनि खे त अगरि ॾियूं था त हुननि खे कंप्यूटर जी बि जरूरत न थी पए उहो अगरि उननि खे स्माट फोन हलाइण अचे थो त उननि खे सम्झो हिकु तरह जो कंप्यूटर हलाइण अचे थो त हिकु सुठो यूज बि था करण ईअं न आहे की भाई ॿार बिगड़न था भाई सुठे कम लाइ बि था यूज़ करे सघनि मां जीओ जो नेटवर्क पक वर मतिलब सिम वरितो आहे ऐं मां सत सौ वीहें रुपये जो महीने में रिचार्ज कराईंदी आहियां मुंहिंजो हसबैंड मूंखे हर महीने कराइ ॾींदा आहिनि